एक हजार पांचशे एकावन णव हजार तिनशीं बावन एक लाख णव्याणव हजार चारशी णव लाख आठशे पंचावन तीन हजार तिनशे तेत्तीस